आं लाभा मबाइल बायदोंमोन मोजां बारा मोजां मोनाखै आं माने बाहायनायाव बिराद हें जायो आरो स्ल' बिनि थाखाय आं बे मबाइल खौ बारा मोजां मोनाखै बेनो आरो